मां फ़ोटोग्राफ़ी त हूअं शौक़ु सां कंदी आहियां पर हाणे घणेई साल थी विया आहिनि हाणे मां सुठी फ़ोटोग्राफ़ी करे सघंदी आहियां त अहिड़ा मूं वटि घणेई कलेक्शन आहिनि जंहिं जूं तस्वीरूं मां कढियूं आहिनि ऐं जेका मूंखे लॻंदा आहिनि कि एग्ज़बिशन्स में यां प्रदर्शनियुनि में ॾेखारण मूंखे सुठो लॻंदो आहे त असांजे लखनऊ में जीअं आहे उत्तर प्रदेश म महोत्सव लॻंदो आहे लखनऊ महोत्सव लॻंदो आहे ऐं गॾु ई गॾु इंद्रां गांधी प्रतिष्ठान में जेको आहे घणेई ऐं एग्ज़बिशन्स लॻंदा आहिनि ऐं हिन सां गॾु ललित कला केंद्र आहे ऐं ललित कला स्त्रोत आहे त हिते ई अहिड़ा जॻह आहिनि जिते घणेई एग्ज़्बिशन्स लॻंदा आहिनि ऐं मां हुननि में घणो करे जेको आहे न पंहिंजे तस्वीरुनि जी प्रदर्शन करे चुकी आहियां त मुंहिंजो सुठो अनुभव रहियो आहे कि छो लाइ जिते बि असां एग्ज़िबिशन्स लॻाईंदा आहियूं हुते हुतां जा घणेई अनुभवी माण्हू ईंदा आहिनि एक्पट्स ईंदा आहिनि क्रिटिक्स ईंदा आहिनि त हुन सां ई थींदो आहे कि असां कहिड़े कमु खे सुठो कयो आहे हू बि असांखे समुझ में अची वेंदो आहे ऐं गॾु ई गॾु असां हुन कम खे ॿियो कीअं सुठो ठाहे था सघूं ऐं गॾु ई गॾु असां ॿियनि खां छा सीख वठी था सघूं छो लाइ ही अहिड़ा प्लेटफॉर्म आहिनि जिते घणे माण्हू ॿाहिरां ॿाहिरां बि ईंदा आहिनि पंहिंजो कमु खणी ईंदा आहिनि त असांखे जुदा जुदा दायरनि में हुन कम खे समुझण जी सोचु वधंदी आहे दायरो वधंदो आहे ऐं ख़बर पवंदी आहे कि असां पंहिंजे कम खे अञा कीअं सुहिणो करे था सघूं